میرے لیے ڈرائنگ کا سب سے مسکل پہلو ذایات کو درست طریقے سے پیش کرنا ہے خاص طور پر انسانی چہروں اور مختلف عشیا کے تناسب کو سمجھنا ہے یہ کچھ خھاص چیلنج ہیں جن کا سامنا مجھے ہوتا ہے پہلا چہرے کے تاشرات انسانی چہرے کے مختلف تاشرات کو حقیقی انداز میں کسیید کرنا مسکل ہوتا ہے اس پر قابو پانے کے لیے میں مسلسل مشاہدہ کرتی ہوں اور مختلف چہروں کا مطالعہ کرتی ہوں تاکہ ان کے تاشرات کی پیچیدیوں کو سمجھ سکوں دوسرا پرسپیکٹوں صحیح پرسپیکٹوں میں چیجوں کو کھینچنا ایک اور چیلنج ہے میں اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے ریفرینس تصاویر کا استعمال کرتا کرتی ہوں اور مختلف زاویوں کو سے چیجوں کی ڈرائنگ کرتی ہوں تیسرا تناشب مختلف عشیا کے درمیان صحیح تناسب برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے خاص طور پر جب میں مکمل منظر کسی کرتی ہوں میں شادہ جالے ٹیکنک کا استعمال کرتی ہوں تاکہ ہر چیز کی صحیح جگہ یقینی بناؤں چوتھا سیڈنگ صحیح سیڈنگ کو حاصل کرنا بھی چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ یہ چیجوں کو تین بعادی شکلیں میں پیس کرنے میں مدد دیتی ہے میں مختلف سیڈنگ ٹیکنیکوں پر عمل کرتی ہوں جیسے کراس پیچنگ اور بلاڈنگ ان چیلنجنگ ان چیلنجز پر قابو پانے کے لیے میں روزانہ مشقر کرتی ہوں مختلف ٹیکنکس کو اپناتی ہوں اور فنون لطیف کے دیگر ماہرے کی ہدایت و مشوروں پر عمل کرتی ہوں اس طرح میں ڈرائنگ میں محنت کرتی ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتری محسوس کرتی ہوں